हेलौ मा औ औ औ नोंगौ दे

होनबा नोंखौ आं सासे एक्स इमप्लय आङो सिगांग्रो नोंथांनि सोंनाय बादियै फिननो हरनो नाजाबाय आङो गिबि गिबियावनो बाथाबारि गेजेर फरायसालियाव एपि हिसाबै एफ'इनटमेन्थ जादोंमोन जिगुजौ गुजिनै मायथायाव दा फैयै फैयै फैनानै जोंनि गाहाय फोरोंगिरिया रिथायार जानानै थांनायलाय बिनि उनाव हाय आंनो बे फरायसालियाव हाय गाहाय फोरोंगिरिनि बिबानखौ लानो गोनां जादोंमोन दा गाहाय फोरोंगिरिनि बिबानखौ लाखांनायनि उनाव हाय आङो रिथायार्थ जानानै थाङो आङो रिथायार्थ जानानै थांदोंमोन नैबे थांनाय नै रोजा जिडाइन मायथाइयाव बेनो

सेलारि आथ' बिदिनो जाहैबाय ए जोंनाथ' बहुत खमानो दानि बादिबाथ' नङा सेलारिया बहुत खम जोंना दानियाथ' नैबे एन फि एस सो जाहैबाय जोंनाव फेन्सन दङमोन आरो नायनथिथु निफ्राय जयन्तनि बाथ्राना दा नैबे एन फि एस आ जाहैबाय नै रोजा बा मायथायनि फ्रायनो गैया जाहैदों दा बेनि उनाव जाय जाय लानाय जाहैबाय बिसोर एन फि एस आव जाहैबाय दा जोंना नायनथिन नायनथि थु आव जयेन्ट जानायलाय दा जोङो एन पि एसनि बद'लै जोङो अ फि एस मोनो पेन्सन मोनो आरो

दा रिथायार्थ जादोंब्लाबो

औ दा जागोन साख्रि मावनायावथ' गोजोननायाथ' थानांखागोन जेरावनिखि जोङो सरकारनि कर्मसारि जानानै गामियारिनि गथ' ग'थाय बा गामिनि फरायसालिखौ सेक्रिफाइस खालामनो औ औ दे दे दे जागोन दे औ थेंक्स